जियां अऊं तुसें सनां पंज देशे दे नांऽ जियां आई गेआ भारत भारत फ्ही आई गेआ बांग्लादेश बांग्लादेश फ्ही आई गेआ श्रीलंका आई गेआ श्रीलंका दे बाद श्रीलंका दे बाद आई गेआ चाइना आई गेआ ते होर अफ्गानिस्तान आई गेआ